ڈاک ٹکٹ سکّے چٹّانیں جمع کرنے کی تعلیمی قدر یہ ہے کہ بغیر ڈاک ٹکٹ کے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ خط نہیں بھیج سکتے اور بغیر سکّے کے آپ روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے ہم اس سے یہی سیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے بغیر زندگی میں کوئی کام آپ نہیں کر سکتے جیسے کوئی سامان خریدنا ہو یا لینا ہو یا اور بھی ضرورتیں ہیں ان کے بغیر آپ نہیں کر سکتے